अगर मैं अपने उत्तर भारत के खाने की बात करूँ तो हमारे उत्तर भारत में एक काफ़ी अच्छी खाना है जिसे बोलते हैं दाल टिक्कर जो कि काफ़ी बढ़िया आसान तरीके से इसे बनाया जाता है और इसकी विधि भी काफ़ी आसान है इसे शहर से लेकर कस्बों गाँव तक काफ़ी अधिक पसंद किया जाता है और इसे बनाने की बात करूँ कहूँ तो मैं ये दाल टिक्कर चूल्हे पर पकाया जाता है क्योंकि इससे कोई बीमारियाँ या कोई हानिकारक केमिकल वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता और ये काफ़ी सात्विक तरीके से इसे पकाया जाता है यही हमारे उत्तर भारत की काफ़ी अधिक और प्रचलित खाद्य पदार्थ है जिसे मैंने अभी यहाँ वर्णित किया गया है